आं आं सांग आहा बरो तूं केशें आहा

हांव सद्द्यां भायर सरलो आहां घराको ना सो कितें जालें तें सांगल्यार कोट्टा आहलो म्हाका तूं खूंय आहा सद्यांकू सो तुका मार्गांव मार्गांव सात गोवा पट्टा बाये सो नॉर्त गोवा जोर आं पोणजे आहा एक काम कोर तुका कितें चोवपा जायें जोरी तोर तुका बिचीस चोवपा जायो जाल्यार बिचीज नोर्थ गोवा चड बरी आहाय सावथ गोवा बिचीज हाय पूण तितल्यो बिजी नाय तितल्यो ट्युरिस्ट तितल्यो नाय तिंगा सो तूं नॉर्थ गोवा वयता जाल्यार न्हू कितें आहा तुकोडे आं रेंट अ कॅब आहा आं हा हा सो एक काम कर पणजे सान भायर सोर मांडवी ब्रिज दोर आनी तुका बीच चोवपा जाय जाल्यार कालांगूट वोस कालांगूट वोस तिंगा सान पणजेसान आसतोलें एक पंदरा किलोमिटर भरपूर सामकी एकदम बिजी बीच म्हळ्यार ती कलंगूट बीच आं हा हा सो एक कडेन गा तुमगे गाडी पाक कर आनी बिचार वोस जेवणा

भरपूर आहाय भरपूर आहाय तुगे बजटा परमाणे तुका लोक सोदू तेंगे हॉटेला ओनर सोदू येताय बाबा जेवणा हूंय वयता जेवणां हूंय आमचे बरोबर आम तुका बरें जेवणां घोस्तां जेवण दिताय गोंयचे टिपिकल गोवन तुका गोंयकारांके जेवण तुका दिताय शीतकोडी जाय शीत कोडी चायनीजा चायनीज तुका जाय ते चूज कोर आनी तूं तिंगा हॉटलान जेवपा राव

तुका अद्दें वर क्रॉस जातोलें कित्या जाणा तूं हिंगा रोस्त्या काम चलता हिंगा परवरींग थिंगां तुका टायम वोयतोलो सो तुका अद्दें ऑर मायजूय लागो शकता

पोरोवोरी लेफ्ट मार सां पावलें कालांगूट पावलें थिंग जेयलीं सांची मागीर तुज्यान अंजुना वोसों जाता आंजुना सान मागीर वागातोर वोसो जाता वागातोर एसलो जागो की सनसेट थिंगां लोक मुद्दम सानसेटा लागोन येताय आं हा हा सो पोतून पणजे येयले म्हणटगी तुज्यान मिरामारूय वोसो जाता मिरामारसान दोना पावल तेंयी नोर्ताकू पोडटा आनी तुका सामकी चड बिजी बीच जाय जाल्यार हिप्पीस बा आहाय थिंगा तुज्यान आरांबोल वोसो लागता थिंगा सान मागीर चड वोगोत लागता एटलीस्ट ये हांव सोद्या कुट्टाडे आहा हांव बाय सोरो हांव कुट्टाडे आहां सो हांव गांवान सांकवाडेचो सो आनी केसली म्हायती तुका जायी जाल्या म्हाका इचार हांव सांगो शेकता वयता आं दीस बरो आंवडेता तुका आनी किदें जायें म्हायती गोंयची वोय वोय वोय वोय वोय आं हा वॅलकम